میں اگر پینٹنگ کی شوقین ہوتی تو مجھے ہندوستانی روایتی پینٹنگ زیادہ پسند آتی جیسے کہ مدھوبنی ورلی تنجور اور قلم کاری یہ صرف آرٹ نہیں ہی بلکہ ہماری تہذیب روایت اور تاریخ کا حصہ ہے ہر پینٹنگ اسٹائل اپنی جگہ سے جڑا ہے اور ایک کیا کہانی بیان کرتی ہے مدھوبنی آرٹ بہار سے تعلق رکھتی ہے جس میں برائٹ کلرز اور جیومیٹریکل ڈیزائن کا استعمال ہوتا ہے ورلی پینٹنگ مہاراشٹر کے ٹرائبل علاقوں کی ہے یہ سمپل ہوتی ہے لیکن اس میں زندگی کی سچائی دکھتی ہے تنجور پینٹنگ تمل ناڈو سے ہے جس میں گولڈ فوائل کا یوز ہوتا ہے یہ پینٹنگس شاندار ہیں اور رایل لگتی ہیں قلم کری آرٹ اس میں کپڑے پہ نیچرل ڈائل سے پینٹنگ کی جاتی ہے اسٹائل میں ہندو میتھالوجی اور پھول پتے کی نقاشی ہوتی ہے دوسری طرف تصوری پینٹنگ یعنی ایبسٹریکٹ آرٹ ایبسٹریکٹ آرٹ بھی دلچسپی کا سبب ہو سکتی ہے لیکن اس میں سب کچھ ایمیجنیشن پر ہوتا ہے ہر شخص اسے الگ طریقے سے سمجھتا ہے لیکن میری رائے میں ہندوستانی روایتی آرٹ زیادہ میننگفل ہے کیونکہ ہماری پہچان وراثت اور زندگی سے جڑی ہوتی ہے یہ تصویر نہیں ایک کہانی ہوتی ہے